औ एम एस वाइन सप अ मा प्रदाक्टखौ नांगौ नोंनो जेनेबा वाइन नांगौ ना विसखि नांगौ ना बियार नांगौ ना मा नांगौ अ अ बियार आरो विसखि ना वाइनथ' नाङा दा ना अ खार्टुनाव मोनसे खार्टुनाव केननि नांगौ ना बथलनि नांगौ बथलनि ना बथलनिया टुयेल्भथा थायो मोनसे खार्टुनाव बेयो माबा ओइद हानद्रेद लायो मोनसे खार्टुनाव ओं वान डजन विसखिआथ' नों माखौ लायो जेनेबा बेयाव दङ मेगदवेल नाम्बार वान दङ बेयाव दङ माबा बिब्दिनो अकेन ग्ल'फोर दङ नों माखौ बबे प्रदाक्टखौ सुज खालामो नोंनि उपराव अ बेयो मोनसेयाव हाफआव टु फिफ्थि नालाय बेखौ फुल नांगौ ना फुलावब्ला बिथिं सारे फास्स' ओमफ्राय खारटुन लायोबा एसे दिसकाउन्ट जागोन आरो ना बार'था थायो माबायाव खारटुनाव ओमफ्राय बेयाव दसथानि हमनाय जायो आरो फाइभ फिफ्थि इनटु टेन फाइफ थावजेनाव मोनगोन आरो अ मोनगोन मोनगोन नोंथांनो माब्ला नांगौ औ जागोन जागोन नों प्रदाक्टनि नामखौ मेगदवेल्सल' ना अ अ जागोन दे जागोन जागोन दिसकाउन्टथ' बिब्दि जाया लै ओमफ्राय होथारोब्लाबो नोंखौ सिनाखि हिसाबै एसे होनोसै फाइभ फारसेन्टसो दिसकाउन्ट खालामना होगोन दे औ औ जागोन जागोन औ औ जागोन जागोन जागोन औ औ दे दे दे